हमारा लक्ष्य हमारी इच्छा है तो जो कुछ करने की या पढ़ाई करने की या कुछ पाने की तो हमें सबसे पहले अपने माँ बाप को मनाना होगा उसके बाद अपने हस्बेंड को मनाना होगा अपने सास ससुर को मनाना होगा फिर हमें उसके पीछे पढ़ाई करनी होगी मेहनत करना होगा फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कोर्स करना पड़ेगा फिर उसके बाद वकेंसी देखनी होगी और अपने मन में उत्साह लाएंगे हमें ये चीज करना है तो उसके पीछे हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे जैसे कि कोई लेडीस हो गईं किरन वेदी देखो ओ लेडीस होकर अपने माँ बाप का नाम अपने गाँव अपने परिवार का नाम रोशन किया है वैसे हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ बनें पढ़ लिख कर मेहनत करके और अपने परिवार का अपने गाँव का अपने हस्बैंड का और अपने परिवार का नाम रोशन करें अपने माँ बाप का सिर ऊँचा करें और अच्छे से हम लोग मेहनत करें पढ़ाई करें और कुछ बनकर दिखाऍं